अरे की बताबी ओ जे चुल्हा लेलहुँ इन्डक्शनवला ओ तऽ समझे नहि आबैए की करैत छै ओहिमे कखनो बढ़िआँ चलय लागलै कखनो खराबे चलय लागलै ओहिपर की भेलै नहि भेलै पता नहि किछु चलिते नहि छै ठीकसँ आब गैस खतम भए गेल यए आ इम्हर चुल्हा धोखा दए रहल यए आब ककरा कहबै हम तऽ पहिने बहुत नीक कहैत रहियै लेकिन ई तऽ छै एहिमे गड़बड़ छै एहिपर भरोसा नहि रहना चाही आदमीकेँ एकर जे आ ओ बतबैत रहय जेकि अनलहुँ रहए जे ओहो गड़बड़ भए गेल यए किछु की छै कम्पनीवला सभकेँ की की बनबैए की की ग्राहक सभकेँ की की देखबैत छै आ की ठकैत छै समझमे नहि आबैए ईसभ चीज बिजली बाजली करेन्ट तरेन्टसभ कहैत छै नहि लागैत छै एहिमे लेकिन करेन्ट कोनो पानि तानि जेतै तऽ करेन्ट नहि लगतै कतहु ओ डर होइत रहैए आ फिलहाल तऽ कनि मनि खराब भए गेल काजे नइ करैए आब कोना हेतै नहि हेतै आ मिस्त्री आय त बिजलीवलाकेँ बजाउ तहन ओ देखत फेर ओकरा पैसा दिऔ आय आब की कयल जाय से बताउ अहाँ